एक कहानी छलय जे ओहिमे कछुआ रहै आओर खरगोश रहै कछुआ खरगोश दुनू अपना अपनासँ कम्पेयर कयलक कम्पेयर कयलाके बादमे ओ ओ सोचलक कि हम जीत जायब तऽ ओ कहलक कि हम जीत लेब ताहि पर ओ जीतल ओ जीत गेल ओ कहलक कि जे हम जितबहु तऽ हम जितबहु दुनूमे कम्पेयर कयल गेल तऽ कछुआ कछुआ तऽ धीरे धीरे चलैत रहै पर खरगोश तऽ आगाँ चलि गेल फिर भी खरगोश तऽ आगाँ रुकि गेल लेकिन कछुआ संघर्ष करिते रहि गेल ओ आगाँ स्थानपर पहुँच गेल तखन कछुआ जीत गेल खरगोशसँ तऽ एहिमे ई हमरा ई नीक लागल कि ई नीक लागल कि संघर्ष बच्चाके लेल बहुत जरूरी छै कयनाइ अगर हम धीरे धीरे पढ़ि रहल छी तऽ ई नहि सोचयके चाही कि हम किछु नहि बनि पायब धीरे धीरेके लेल बून्दे बून्दे तालाब भरैत छै एहि लऽ कऽ हमरा ई नीक लागल कि संघर्ष कर करिते रहना चाहिए